हैलो जी मे ना थुआढ़े कोला ना इक गड्डी कराई ही मी जाना हा में थुआढ़े कशा कराई ही मिगी रियासी थमां जाना हा जम्मू अबा ओह् तुसेंगी सनाई ओड़े दा हा कन्नै पेमंट बी करी ओड़ी दी ही अबा हून केह् होई गेआ कि मिगी कम्म पेई गेआ में तुसेगी टैंम बी थोह्ड़ा लेट दा दित्ते दा हा ते उनें चिरे च अऊं नेहा इन्ना बल्गी सकदा ते फिर केह् होआ कि अऊं ना रियासी दा निकली आए दा हा ते हून केह् चक्कर है कि तुसेंगी में सनाई ओड़दा कि रियासी हूना ओह् रियासी है नी ऐ ओह् अग्गै गे उठी दा होना कटरा आई गेदा होना मेरे घरे आहले आए दे हे कन्नै मिगी थोहड़ा कम्म बी पेई गेआ सबेरे सबेरे कोई बडलै तो में तुसेंगी आक्खे दा इयां बी मिगी रियासी दा लेई लैओ अवा हून अऊ ंमें कोई सबेरे सत्त बजे कन्नै निकली गेदा रियासी दा ते तुसें गी इयां अगर थोह्ड़ा ठीक लगदा जां इयां फिह् किश बी होर तुसेंगी इयां मेरे कशा तुस और पैसे लेई लैओ केई गल्ल नेईं ऐ मिगी पता गी अगर तुसे ंउत्थै दा इत्थै आना पैसै बी तुसें चलो की लैने तुस इयां बी आना गै हा तुस इक कम्म करो तुस उत्थुआं दा निकली आओ अऊं इत्थै बल्गा ना तुसेंगी में कम्म हा थोहड़ा रिश्तेदारें दे आ एदा हा उत्थै तुस मिगी कटरे दा लेई जाओ ठीक ऐ ते उत्थै जेहड़ा ऐशिया मोड़ है नी उत्थुआं दा तुस मिगी लेई लैओ पता के कि रियासी में पैहलें उत्थै गै हा तां गे तुसेंगी राती सनाया हा में उत्थै हा साढ़ी राती गल होई ते किश होर उंदा ते में तुसेंगी सनाई ओड़ना हा अवा केह् होआ कि ओहदे बाद घरे आहले दा थोहड़ा पलान बनी गेआ कि आना ते कन्नै कटरे इत्थै रिश्तेदार रौंहदे ओहदे उंदे घर बी राती किश इयां प्राव्लम बनी दी ते उंदे घर औना पेआ ते तुस करी लैओ इयां दिक्खी लैओ तुस उत्थुआं दा निकली आओ ते अऊं इत्थै बलगना तुसें गी ते इत्थां दा फ्ही चलने आं

हा मिगी तुसें सनाना चाहिदा हा अवा मिगी तैलूं उस बेल्लै भुली गेआ दिमाके गी तौले तौले तौले तौले निकले उत्थुआं सबेरे सबेरे तैलू मेरे दिमाके च गै निकली गेआ कि तुसें गी बी सनाना टेंशन पेई गेदी ही कि तुसें गी पता गा है कि अगर दिमाके च टेंशन होऐ ते फिह् ओह् बंदे ने केह् कम्म करना ते एह् गल्ल करियै तुस इत्थै आई जाओ ते फ्ही तुसेंगी बाद च मिलियै सारी गल्ल सनाना अऊं जम्मू धोड़ी किट्ठे गै जाना असें नेईं कोई गल्ल नेईं ऐ तुस आई जाओ फ्ही चलने आं ठीक ऐ ते इयै च मेरे रिश्तेदारे दा घर बाजार ऐ ते अऊं ऐशिया मोड़ धोड़ी आई जागा आपे आक्खगा कुसेगी आपे छोडी औंदा ते तुस उत्थै बलगे ओ ते आपे आई जागा में ठीक ऐ